دو سو پچاس دو ہزار تین بیاسی ہزار سات سو نوّے دو لاکھ چھپن ہزار چار سو انستر نو لاکھ ننانوے ہزار نو سو ننانوے